हमर लग हुनर छै गानाके जो हम गाना गाबए सकैत छी हम हमे ई गाना अच्छा लागै छी बच्चेमे बिआहिके हमरा करऽ ना बरबाद हो बेटी तोर छिअह पापा बनऽ ना जल्लाद हो बेटी तोर छिअह पापा हमरा बिआहिके पापा बनऽ ना जल्लाद हो बेटी तोर छिअह पापा बनऽ ना जल्लाद हो बेटी तोर छिअह पापा पढाइ लिखाइके हमरा बनबो होशियार हो हमही बदलबै हो पापा लोगके डिमाण्ड हो हमही बदलबै हो पापा ई गाना बाल विवाह रोकएके छै ई गाना हमराके बहुत नीक लगैत छै